हैलो अस म्हाराज अपना ऑटो चलाने जम्मू इत्थें कोई पर्स निं लब्भेआ में भाई चेक कीता अपना ऑटो खाल्ली होया मिगी कोई पर्स निं लब्भेआ कोई निं दिक्खगे अस बी भई कुदै होर रेही गेदा होना ते मेरे ऑटो च ते ऐ निं ऐ लब्भग तां अंऊ भेजी देगा लब्भग तां भेजी देगा ते कुत्थें रौहंदे तुस ते भेजी देगा कुत्थें रौहंदे तुस ते भेजी देगा अच्छा अच्छा ते लब्भग ना लब्भग तां अंऊ भेजी देगा अच्छा ठीक ऐ भी भेजी ओड़ेओ डिरेक्ट भेजी ओड़ेओ